हैलो हा मां मां श्री रत्ना तो ॻाल्हायां मूंखे छा योगा क्लास जॉइन करिणो आहे त तव्हांजो कीअं टाईम हुंदी अथव ऐं तव्हां कीअं कीअं अऊं तव्हांजी फीस सट्रक्चर छा अथव मूंखे ॿुधाइजो न

हा त मूंखे छा आहे मुंजी सते लॻे छा आहे न स्कूल हूंदो आहे त हुनखां पहिरियों थी पाईंदो छोकी तव्हां चओ था छह लॻे खोलींदा आहियो तव्हां

अच्छा म मूंखे त स्कूल वञिणो हुंदो आहे ऐं तव्हांजी कीअं फी स्ट्रक्चर अथव तव्हां घणा पैसा वठंदा आहियो योगा जे लाइ

न अञा त कोई कोन्हे छोकी मां नढो आहियां त अञा अञा हेल्थ जो एॾो न आहे मूंखे हा नॉर्मली योगा करन बस मुंखे पहिंजे शरीर खे फिट रखिणो आहे अऊं जीअं मां सही हली सघां चली सघां उमिरि थी वञे तॾहिं बि सही सां हली सघां मूंखे हीअं खपंदो आहे हा हा जीअं बि अच्छा हा

अच्छा अच्छा पोइ तव्हां मूंखे घणां कलाक रोज़ घणे दफ़े जी क्लास रहंदी आहे साईं

हा हा मूंखे इन्ट्रस्ट आहे त मूंखां शाम जो टाईम थींदो त मां शाम जो बि जॉइन कयां त तव्हांखे कोई वांदो त कोनि अथव न जीअं सुबुहु अगरि न पहुचीं सघां त मां

अच्छा ठीकु आहे त मां सुभाणे ईंदोमांव तव्हांजो योगा क्लास बि ॾिसी वेंदोमांव ऐं कीअं कीअं तव्हां छा छा अथव तव्हांजे वटि कराइण जे लाए उहो सभु मां ॾिसी वेंदोमांव ठीकु आहे